सुपौलमे मनाबल जाइल बहुत एहन सांस्कृतिक उत्सव छै मिथिलाञ्चलमे जकर किछु हम बाजै लए चाहै छी अहाँके जेनाकि दिवाली दिवालीमे बच्चा सब सुपौल जिलामे पहिले दू दिन पहिले घरके सफाइ केलक दिवालीसँ पहिले फटक्का किनलक ओ फटक्काके धूपमे सूखेलक जे फोड़ैमे आसानी हुए ओ ताहिमे लागल रहत दीपावलीसँ एक दिन पहिले छोटका दीपावली कहल जाइ छै ओइमे हमर माय बहिन सब घरके मतलब की डेढ़ियापर ओतऽ एकटा दीप जराओल जाइ छै ओयठमा हमसब किछु दिन चारि पाँच टा फटक्का फोड़ू ओइसँ किछु आनन्द अनुभव करै छी ओकर बाद हम दोसर दिन माने की दीपावलीके दिन हमसब हुक्का पातील जरबै छी ओकर बाद अपन कुलदेवीके गोर लगै लए जाइ छी ओकर बाद हमसब अपन ग्रामदेवता जेना ग्राम देवताके हमसब प्रणाम करै लए जाइ छी आओर ओतैसँ आबेके बाद हमसब अपन माय बापके चाचा चाचीके सबके प्रणाम करैत एकर बाद गाममे जते आसपास हमर पड़ोसी छलै हुनका सबके हम प्रणाम करै छी ओकर बाद हमसब आबै छी तऽ फटक्का खूब फोड़ै छी ओकर बाद हमसब मिठाई खाइ छी एकर बाद धीरे धीरे हमसब खाना खेलहुँ फेर अगिला दिनसँ ओकरा शुरुआत करै छी ओकर बाद एकटा होली होइ छै होलीके बारेमे हमसब किछु जानकारी दे लए चाहै छी होलीमे एक दिन पहिले हमसब धूला धोरकी कहल जाइ छै ओइमे हमसब भोरे उठिके पाँचे बजेसँ माटिसँ खेलै छी ओइसँ पहिले हमसब नाली बनबै छी कोनो आदमीके मतलब की ओइमे दै लए जे हुनका कष्ट नहि हुए लेकिन आरामसँ दैथ